हाग्रा गुदुंनि मै निलकमल ब्रह्मनि लिरनाय बेयो जोबोर मोजां सल' बर' थुनलाइयाव बे जोबोर मोजां गोहोम गोलैदों बेखौहाय जों नाइन ना थेन आव जों फरायनो मोन्दोंमोन बिनि लिरनाय गोबां सल'मा सल'फ्रानो जोबोर फरायथाव आरो जोबोर रहस्य गोनां बिदै गोनां बेखायनो जोङो निलकमल ब्रह्मनि लिरनाय जे हाग्रा गुदुंनि मै बिखौ जों फरायनांगौ बिनिफ्राय जों गोबां गियान सोरजिनो हागोन गियान आरजिनो हागोन बिनिखायनो जोङो देरनानै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बिनि लिरनाय हाग्रा गुदुंनि मै बे बिजाबखौ बायनानै फरायनांगौ बेखौ फरायोब्ला जों साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोबां गियान आरजिनो हागोन बेखायनो जोङो गेदेर गोलाव जानानै सल' फरायनो थाखाय जोङो दानि देरबोनाय गथ' ग'थायफोरखौ जों खावलायहरो जाहाथे दानि देरबोनाय उन्दैफ्रा बे सल'खौ फरायनानै मोजाङै गियान आरजिनो हागोन आरो बेयाव लिरनाय गासैबो सल'फ्रानो मोगथां महरफोर बायदि जों मोनो फरायबानो दा बिखौ जों फरायनांगोन आरो जों बिनिफ्राय गोबां गियान आरजि आरजिनो हागोन